ہم جو سفر کرنا پسند کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس میں جو مزہ ہے جو الگ ہی مزہ ہے بچپن کے دوست جو ہوں گے ہمارے ساتھ میں تو ایسا لگتا ہے جب ہم کسی سیر پر نکلیں گے بہت سکون فیل ہوگا اور چلیں گے آرام سے سکون سے ایک دم چلتے چلتے آگے بڑھتے بڑھتے اور ساری بچپن کی یادیں ان کے بعد ان سے ایک رشتہ جو دوستوں کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ مد مقابل بھائی کا ہو جاتا ہے اسی لیے بڑا اچھا لگتا ہے دوستوں کے ساتھ جب ہم کہیں عیاشی کے لیے کہیں قہوے خانے پہ بیٹھتے ہیں تو ساری باتیں سامنے آتی ہیں جو باتیں ہوتی ہنسی مزاق ہر ایک طرح کی باتیں کر لیتے ہیں بہت اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں زندگی میں کیا کرنا ہے کیسے سپھل پانا ہے کیسے کیا کرنا ہے